अॼु खां हिकु महीनो अॻु जीअं त मां पंजाह पीस हिकिड़ो आइटम घुरायो हुयो त मां ओॾी महिल त ॻणिया कोन पर जेॾी महिल ई मूंखे टाइम मिलियो मां कलाक ॿ रखी करे ॻणिया त ॾिसां त उहे पंजाह न पर उणिवंजाह पीस निकता त मां ओॾी महिल ई मूंखा ग़लती थी वेई पार्टीअ खे मां वरी पोइ फ़ोन करे ॿुधायो त हू पहिरियों त आना कानी कई पर पोइ त चईं चंङो यार मुंहिंजो तो ते त विश्वास आहे त पोइ आख़िरि माना मूंखे हुन उहो जेको आन हिकु पीस भरे करे वापसि ॾिनो उहो मतिलब मूंखां उहा मां मिस्टेक पंहिंजी बि पकड़ी त ओॾी महिल मूंखे इहा मिस्टेक न करणु खपंदी हुई कि इहा ग़लती न करणु खपंदी हुई उहा ग़लती मां पोइ स्वीकार कई ऐं हुन बि मूंखे साम्हूं वारे मूंखे हुन में मतिलबु मदद कई भरे ॾियणु जी